इक में शाल लैता हा उत्थुआं थुआढ़ी ह्ट्टियै दा शाल लैता रंग बी शैल था इ'यां दिक्खने सुनने गी शैल ते अवा फ्ही उसी जेल्लै द'ऊं धौ पाया ते छड़ी बुरियां होई गेई उसी इक महां होर लैङ होर लैङ ते हून मैंह्गी बड़ी चीज़ दिंदे सस्ती देओ ते तां कोई होर चीज़ बी लैंदा जां सूट साट लैंदा जां कोई शाल लेई लैंदा द'ऊं तुस मैंह्गी बड़ी लाई रंग ओह्दा बी रंग शैल था पसंद आया मिगी पर द'ऊं धौ पाया इ'यां पूना होई गेआ पूना होई गेआ हैनी ओह् शैल रेहा फ्ही में रंग बी उड्डी गेआ नुआढ़ा इयां कच्चा रंग कच्चा फिक्का बनी गेआ इ'यां ओह् नी मिगी नी ओह् में इ'यां सुट्ट गै महां एह् नी मेरी पसंदा कोई बी लै ते तूं कनेहा पूना लैता दा कनेहा पूना लैते दा ऐ एह् कोह्दी ह्ट्टियै आंदा तोहें कोह्दी दकानै पर आंदा मिगी सनाओ हा उसी पुच्छां अ'ऊं उसी महां इ'न्ने दा लैता में मैंह्गा अहें तू दित्ता बी मैंह्गा उ'न्नै कनेहा कोई ऐ में मैंह्गा दित्ता बड़ा कन्नै दित्ता बी पूना आए अहें रंग बी निं शैल ते इ'यां बी नि शैल ओह् दिक्खने सुनने बी नेईं इ'यां पैह्ला लैता नमां बड़ा शैल तैल्लू रंग बी शैल थे दिक्खने सुनने बी शैल ते फ्ही इयां बाद बिच्च बुरियां बनी गेइयां ते पूना बनी गेआ फ्ही आखन जनानियां कुत्थुं लैता तोहें नेहा पूना एह् कित्थुं लैता पूना मि सनाओ हा फ्ही केह् सनाना में महां बेजती होंदी ऐ उं'दी महां ह्ट्टी आह्लें दी दकाने आह्लें दी बेजती होंदी ऐ केह् सनां दुआठी बी चीज़ लैनी होंदी फ्ही अगला महां कुतै होर दिक्खगे लैगे महां हून मीं लैना हा इक सूट शाल ब हून निं मै लैना थुआढ़ी दकानै परा थुआढ़ी दकानै परा लैने गी लग्गा सूट शाल बेकार था कन्नै पैहे् बड़े मैंह्गे ते दिंदे कोई सस्ता देगे तां फ्ही लैङ होर